टेवीह दिसम्बर ॿ हज़ार छ्ह पहिरीं अगस्त ॿ हज़ार अरिड़हं तेरह फैब्ररी ॿ हज़ार छ्ह चोवीह सैपटैम्बर उणिवीह सौ असी छवीह जुलाई उणिवीह सौ अठहतरि